यस मैम

जी मैम जी मैं यस मैम मैम आपको ये किस साइज़ में चाहिए मतलब बड़े चाहिए फिर छोटे साइज़ में चाहिए जी जी यस मैम अवलेबल है एन मैम आपको कंपनी वाले चाहिए या फिर लोकल के हिसाब से जी मैम

ओके जी मैम मैम आप ये हमारे शॉप पर लेने के लिए आओगे या फिर आपको घर पहुंचवाना पड़ेगा तो मैम उसके लिए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगेगा जिसके लिए हमारे तरफ़ से मतलब वो एक लड़का आएगा तो उसके लिए हम अलग चार्स लगेगा यस मैम अफ कॅस यस मैम बिल्कुल यस मैम आपको मैम समथिंग फाइव परसेंट मिल जाएगा यस मैम यस मैम ओके मैम यस मैम

ओके मैम यस मैम अवलेबल हैं यस मैम मैम ये पेंसिल टॉय वग़ैरह आती हैं वो भी है हमारे पास अवलेबल हैं तो वो भी आप गिफ्ट कर सकते जिसके साथ बच्चे प्ले भी कर सकते हैं राइडिंग भी कर सकते यस मैम और मैम एक कम्पौस बॉक्स आ रहा है मैम एक कम्पौस बॉक्स आ रहा है जिसके साथ आपको ये पेंसिल टॉय फ्री में मिल सकती है ओके मैम जी मैम जी ओके मैम मैम ये मैम आपके पास समथिंग थर्टी मिनट्स में पहुंच जाएगा यस मैम